भारत में शिक्षा प्रणाली अभी बेहतर नहीं है और अन्य देशों से तुलना की जाए तो यह बहुत दोयम दर्जे की सामने आती है उसके पीछे कई कारण है लेकिन जो मुख्य कारण लगता है एक तो ये है कि सिक्षा पर सरकारों का जो बजट्क है वो बहुत कम है यानी सरकार को अपनी जो जी डी पी है उसका लगभग छः प्रतिशत शिक्षा पा ख़र्च करना चाहिए यदि सभी को अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करनी है तो लेकिन अभी हम लगभग तीन प्रतिशत के आस पास इस पे ख़र्च करते हैं तो एक तो सब से बड़ी दिक्कत यही है दूसरा ये है कि अभी भी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में आगे नही बढ़ पाए हैं जिसकी बहुत मांग है क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर मन् भारत में जनसंख्या बहुत है और इसलि इसलिए छः से चौदह वर्ष के जो बच्चे हैं जो प्रारम्बिक शिक्षा जिन को मिलनी चाहिए उनकी संख्या भी बहुत है उनके अनुपात में हमारे पास शिक्षकोें की संख्या एक तो कम है इस्कूलों की संख्या कम है और जितने इस्कूल हैं और जितने शिक्षक हैं अनुपात में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है इस लिए जो हमारे पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो संतुलन बहुत गड़बड़ाता है वो एक बड़ी दिक्कत है दूसरा सरकार को निशुल्क शिक्षा सभी बच्चे को उप्लब्ध करानी चाहिए जो कि भारत में अभी एक बड़े वर्ग तक तो पहुंच रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत सारे निजी शिक्षण संस्थान हैं और जो मोटी फ़ीस ले कर बच्चों को शिक्षा उप्लब्ध कराते हैं तो मेरी नज़र में अभी शिक्षा प्रणाली पर बहुत काम करने की ज़रूरत है